ग्रामीण क्षेत्र आओर शहरी क्षेत्रमे खेलमे अन्तर छै कि जे ग्रामीण क्षेत्रमे बड़ा बड़ा मैदान नहि ने होइ छै आ शहरी क्षेत्रमे स्पेशल एगो जगह चिन्हित कयल जाइ छै जे जगह अपनेके खेलैके छै ओकर ग्राउण्ड बनाइल गेल है ओहिमे जा करके हम ओकर टाइम है ओहि अथिमे टाइममे खेलैके छै लेकिन ग्रामीण क्षेत्रमे अपनेके ई चीजके न छै कि यहाँ बहुत कम जगह पर देखैके मिलै छै कि जे एकर स्पेशल स्टेडियम या खेलमे खेल मैदान बहुत कम मिलै छै लेकिन शहरी क्षेत्रमे ई चीज मिल जाइ छै आ ग्रामीण क्षेत्रमे ई चीज न मिलै छै जेकरा चलते दिक्कत होइ छै ग्रामीण क्षेत्रमे है कि जे अपनेके अपनेके खेतमे ही खेलैक पड़ै छै ओकर स्पेशल ओ ओकरा लेल स्पेशल मैदान न रहै छै आ अथिमे स्पेशल मैदान रहै छै